हेल' नोंथां ओइ आं न'आवनो एखे रेडि जागासिनो दं ओइ बे पिकनिक गाबोन सरलपारायाव थांनांगौआ गारि मगुरिफ्रा थिग जाबायदा मानसियाथ' आंनि खोनानायाव बारायथ'आखिसै बे जा हिसाब लादों बेनोसैमोन

आंनि आंनि खोमासिमाव बेनो जानानै दंथ'यो आरो ओमफ्राय जानाय लोंनायाव मा मा लाखो आइटेमफ्रा

आदसा ए आंबो मोनसे लांनो सानदोंमोन लांजागोनना लांजाया सानदां लखेल दाव नङा आंना आङो एसे नाफाम एवनानैसो लांनो नागेरदोंमोन औ एसे बयखौबो मोनामथों होननानै लांजागोन ना ओमफ्राय एसे दुगैथावथावबो गामसा साफुन लाखाबाय आङो औ औ औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो आंबो एसे बे दावसा फिसा एसे गाज्लाखौ सिथारनानै एवहोखाबाय बेखौ औ औ औ नोंथाङालाय माथो माथो लाखो हारसिङै आदसासा ओरैनो बे माबा फिथाय सामथाय खमलाफोरखौ बायबाय ना गारियाव जानो दे दे दे औ औ बिदिबा गाबोन लोगो मोनलायसिगोन गोजोनथों दे दे जागोन दे औ औ दे